हैलो जी कहाँ से बोल रहे हैं साईं होटल से अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट मैं बोल रहा था कि यह खाना ऑर्डर करना था सर तो इसमें बटर नान और बटर चिकन ऑर्डर करना था बटर चिकन और बटर नान और इसके अलावा इसमें जो है मुझे पालक पनीर और और यह काजू करी भी इसका आधा करना यह हम दो दोस्त हैं दोनों अलग दोस्त खाएँगे और यह बटर जो है चपाती थोड़ी एड कर देना इसमें तो यह कब यह जो है जो स्थान है यह अब शास्त्री कॉलोनी महकपुर है तो वहाँ कितने बजे हो जाएगा आर्डर मुझे ठीक ठीक ठीक ठीक ऐसे भी खरीद सकते हैं जी जी जी जी यही है बस इसमें यह कर देना आप तो अभी और हो सके तो एक दो लड्डू कर देना जी लड्डू दो ही किए बस मावे मावे मावे के जी जी टीस सर इसका कितना पेमेंट बनाया सर दो जनों का ठीक कोई दिक्कत नहीं कर देना आप तो अच्छा आपके रेट भी अच्छे हैं ऐसे है ना जी जी मैं वेट करता हूँ है ना जी जी